म्हाका सगळे विडियो गेमाची म्हायती खबर आसा म्हजे खूब आवडीचे विडयो गेम म्हणळ्यार पबजी हो एक गेम जातून सगळें झुजता आनी जो आखरी उरता तो विजय सो जाता हो गेम म्हाका खूब आवडटा खेळपाक कित्याक म्हणळ्यार हातूंत झुजपाचें आसता एकामेकाक आपलें कार्य वापरतात आनी खेळटात आनी जो आखरी पर्यंत उरता तो जिखता हें खेळपाक खूब मजा येता आनी सगळे भुरगे पसून हेका खूब आवडटा